औ आङो आङो नै मोनसे गामिनि नों साइकेल दखाननि मालिक दा आङो साइकेल गंसे बायनो नागिरदोंमोनहाय नोंनाव आंनि फिसाजोआ बिगासिनो स्कुलाव थांनो लेदिस औ

दङ दा दङबा लायगोन सान गाबोनफोराव थांनोसै लायनोसै

ए आलायरन कालार नांगौनो आलायरन मिथिंगा कालार

औ

बांद्रायथाराखै होनबा जोंहा फैसायानो बेसेबां थोहैया एसे खमायदो होमबा

दे खमायनांगोन अन्नांगोन जोंहाबो फिसाजोआ स्कुलाव थांनो साइकेल गैया दा बिगासिनो फैसायाबो बेसेबां

दे होनबा आं लायगोन फिसाजोखौ बिदिनो लायनोसै गाबोन